جیسا کہ میں آپ کا سوال سمجھ پایا مجھے دو ہزار اٹھارہ کا سفر کافی یاد رہے گا جو ہم نے اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ منالی کی طرف کیا تھا جو میرے لیے کافی ایڈوینچرس اور نئے تجربوں سے بھرا ہوا تھا اس کی ایک ایک تصویر میرے ذہن میں ابھی بھی نمایاں ہے چاہے وہ ہمالیہ کی وہ دلکش مناظر کو دیکھتے ہوئے پہاڑی راستوں سے گزرنا ہو یا ہوا کا وہ تازہ پن محسوس کرنا ہو یا برف سے ڈکھی ہوئی چٹانیں جو سورج کی روشنی میں اور چمک رہیں تھیں یہ سب کچھ یاد ہے خیر سفر شروع ہوتا ہے ہم سب سے پہلے اپنے کاٹج میں جہاں ہم نے اپنا بک روم بک کرایا تھا وہاں چیک ان کرتے ہیں پھر آس پاس کے علاقے میں گھومتے ہیں قصبے کی سیر کرتے ہیں مقامی کھانے آزماتے ہیں اور اسکیٹنگ کرتے ہیں اسنو بورڈنگ کرتے ہیں جو وہاں کی مشہور سرگرمیوں میں سے شامل تھا آخری راتوں میں سے ایک رات کو ہم نے ایک الاؤ الاؤ کے گرد جمع ہوئے جو ہم نے تاروں بھرے آسمان دیکھے اور سب نے اپنی اپنی نئے نئے قصے کہانیاں سنائیں اور دوستوں کے ساتھ ایک دوسرے کا مذاق اڑایا ان میں سے ایک دن جب ہم نے سلانگ ویلی جانے کا فیصلہ کیا تھا وادی کے آس پاس کی پہاڑیاں حیرت انگیز نظاروں کے ساتھ ہم نے وہ ٹریک بہت مشکل سے پار کیا اخیر میں ہمیں جا کے پیراگرائڈنگ کا موقع ملا پیراگرائڈنگ کی ایسے ہی یہ سفر اپنے اختتام پر پہونچتا ہے تو دوستوں کا احساس ہوا کہ یہ سفر سے ہماری دوستی اور گہری ہو گئی ہے اس اس سفر نے ہمیں ناقابل فراموش یادیں دی اور دوستی کے ایک اٹوٹ بندھن میں باندھا یہ سفر جلد ہی ایک اور ایڈوینچرس کا منصوبہ بنانے کا وعدہ بن گیا حالا کہ سب جانتے تھے کہ یہ کالج کے دنوں کا آخری ٹرپ ہے شاید اس کے بعد کوئی اور دوسرا سفر کا موقع نہ ملے لیکن پھر بھی یہ وعدوں پہ ٹالا گیا